کھانا بنانا تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن جب مجھے پڑھائی کرنی ہوتی ہے تو پھر میں جو ہے پڑھائی کرنے پہ ہی فوکس کرتی ہوں میں تب کھانا بنانے کے بارے میں نہیں سوچتی لیکن جب میں فری ہوتی ہوں تو مجھے جو میری ہابی ہے وہ کھانا ہی بنانا ہے جب میں فری ہوتی ہوں اپنے کام سے تو ایسا کچھ میں نے ابھی اپنے کھانا بنانے کو شوق بنانے کو یا پھر پیشہ بنانے کا سوچا تو نہیں ہے لیکن اگر آکے جا کے مجھے اس میں بھی کچھ انٹریسٹ آتا ہے جہاں پر میں اپنا خود کوکنگ کر سکوں خود کا اپنا جو ہے کچھ بزنس سیٹ اپ کر سکوں کوکنگ سے ریلیٹڈ تو ہاں وہ میں جو ہے آگے جا کے اپنے بارے میں سوچوں گی اور ضرور اپنے فیملی سے بھی ان ساری چیزوں کے بارے میں شیئر کروں گی کیونکہ کھانا بنانا جو ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کھانا بنانا لوگوں کو کھلانا ان کے اوپینین لینا ان سے جو ہے کمپلیمنٹ لینا یہ ساری چیزیں بھی بہت ہی اچھی ہیں آپ جو ہے اگر آپ کہیں اکیلے بھی رہتے ہو تو آپ کی یہ جو ہے کوکنگ جو ہے بیسک نیسیسٹی ہے آپ کو آنا ہی چاہیے کوکنگ کرنا کیونکہ یہ آپ کو ہر طرح کام دے گی